हां साढ़े देसी लाज बड़े न गल्ल एह् ऐ भई अस फांडे बी करने आं ते ओह् साढ़े बजुर्ग बी करदे हे ते मधुमक्खी कट्टी पवै इयै ही अपनी तमूह्ड़ी कट्टै ते ताम्मी ना लाज करदे हे तां फांडे बी करदे न ते बर्फां दियां टकोरां बी दिंदे न ते बर्फ नेईं होऐ ते चलो ठंडे पानियै दियां टकोरां दिंदे तां फांडे साढ़ै जिन्ने बी कम्म न जेह्ड़े जेकर ओह् बी चारा नेईं चलै तां फ्ही अस लोहा घस्सियै लान्ने ते ओह्दे कन्नै बी फर्क पेई जंदा ठीक होई जन्दे लोक होर साढ़े ज्यादातर अस बी फांडे करने आं सानू बजुर्गैं सखाए दे न साढ़े इत्थै बजुर्ग अपने बेहियै गप्पां लांदे डोगरी बिच्च गल्लां करदे प्यार मोहब्बत बनाए दा अच्छा प्यार ऐ डोगरी च गल्लां करदे न सोह्नी सोह्नियां गल्लां करदे न ते ओह् बड़े बड़े एह् तमूह्ड़ियां जेह्ड़े खक्खरे लांदियां न उप्पर बड़े बड़े दरख्तें उप्पर ते पीलियां तमूह्ड़ियां ते एह् जेह्ड़ियां डंग मारदियां न ते एह्दा सोज सोज सुज्जी जंदा इयां सोजिश होई जन्दी ते ओह् भाई असें देसी लाज गै करने ऐं ते ओह्दे कन्नै गै एह् ठीक होई जन्दे न तो अज्ज दा वक्त इक ऐसा कि साढ़े ग्राएं ते अजें बी इय्यो चलदा ऐ ते बाकी भाई शैह्रें दी गल्लां नि सानू पता ते पीलियां तमूह्ड़ियां होंदियां हां जैह्र आह्लियां तमूह्ड़ियां उब्बी सोजिश करदियां न ते जिल्लै भाई हां ब फांडे फुंडे करने ऐं अस अपने घर बेहियै करने ते फांडे फुंडे करने ते लोहे कन्नै करने ते लोहा बी भाई लान्ने अस शैल रगड़ियै ओह्दे कन्नै बी ठीक होई जंदा ते गल्ल एह् ऐ भाई ओह् ओह्दे कन्नै साढ़े जेह्ड़े न एह् जेह्ड़े अपने तमूह्ड़ी दा कट्टे दा कीड़े दा कट्टे दा ते भाई फर्क पेई जंदा होर सबतों डोगरी साढ़ी ऐ जेह्ड़ी एह् बड़ी अच्छी ऐ गल्लबात सनांदे लोक फांडे सनांदे साढ़े बजुर्ग सनांदे हे फांडे करो तमूह्ड़ी दा फांडा करो ते रिंगड़ दा फांडा होंदा हा रिंगड़ बी बड़े बड़े टोकरे जन लांदे न उप्पर दरख्तें पर तेओह् बी भाई बड़ा शैल लाज होंदा हा ते करदे हे भाई बजुर्ग अस बी करने अजें बी करने अस फांडे फुंडे जे कोई कट्टे कुट्टे दा जां जिसी डंग शंग मारे दा होऐ ते ओह् भाई साढ़े कोल आई जन्दे ते अस नोह्ड़ा लाज करने ऐं ते अजें बी ठीक होई जन्दे न होर रोंदे औंदे बेचारे ते हसदे जन्दे न शैल खुशियें कन्नै ठीक होई जन्दे न ते फांडे ते ज्यादा करने न अस भाई ते अज्ज दा वक्त गै इक ऐसा पीलियां तमूह्ड़ियां एह् बड़ियां जैह्रलियां होंदियां न इं'दे च क्योंकि इं'दे च खून खान कोई नि होंदा ऐ ते एह् जिन्ना डंग मारदियां बड़ा भारी इं'दे च होई जंदा दर्द होंदी सोजिश होई जन्दी ते अस ओह्दियां पोटली बनान्ने पानियै दी पोटली बनांदे ते ओह्दे कन्नै ठीक होई जन्दे न कृपा होई जंदी मालका दी टकोरां दिन्ने भाई ते बाकी जेह्ड़ी गल्लबात ऐ भाई बड़ा अच्छा चला दा सिस्टम ते भाई अस फांडे फुंडे गै करने भौर बी लगदे साढ़े ग्राएं दे बिच्च अस मखीर बी लोक लैंदे बिन्नदे मखीर उस भौरे दे कन्नै मक्खियां होंदियां बड़ियां कोई छेड़ी ओड़ै ते ओह् बी लड़ी जंदियां तां भाई गल्ल एह् ऐ भई ओह् ओह्दा बी लाज ऐ ओह्दा बी लाज करने होन्ने अस ते ओह्दे कन्नै सानू बड़ा मतलब ठीक होई जन्दे लोक ते कृपा सारी ठीक होई जन्दे